आंनि गोसोआव मोनसे जारिमिन बायदि जानानै थाबाय आङो निउ बङाइगावनिफ्राय आङो निउ जलफायगुरिसिम थांबाय ट्रेनजों थांबाय थानाय समाव

गोबाङैनो मानसि लोगो मोन्दों रायज्लायदों गुबुन गुबुन जातिफोरखौ जों लोगो मोन्दों रायज्लायनो मोन्दों गावबा गावनि थानाय जानाय हारिमुफोरखौ जोङो रायज्लायनो मोन्दों जेरै जोङो पानजापिफोर लोगो मोन्दों आरो मिज'फोर लोगो मोन्दों नागाफोर लोगो मोन्दों गोबां मानसि जोङो लोगो मोन्दों बेफोरखौ जोङो रायज्लायदों गावबागाव थानाय जानाय आरो हारिफोरखौ जोङो गासैखौबो जोङो रायज्लायदों आरो मोजां गाज्रि गावबागाव जायगानि माबायदि सलियो मायो बेफोर गासैखौबो जोङो सावरायदों रायज्लायदों बेनि थाखायनो बि जारनिया आंनि थाखाय गोसो गोसोआव थाथावथाव जानानै थाबाय